मध्य प्रदेश में जो सबसे अस अच्छे अस्पताल हैं वो भोपाल में मैं मानती हूँ बंसल अस्पताल है चिरायू अस्पताल है पीपल्स है जो कि बहुत ही अच्छे अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के श्री बालाजी हॉस्पिटल भी है सेंट्रल हॉस्पिटल है कई सारे अस्पताल हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही बहुत अच्छे हैं